मेरी बात टीना से हो रही है मैं सलोनी बात कर रही हूँ ऐक्चुली मुझे अपने ऑफ़िस का रेनोवेट करवाना है तो उसी के सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया था जी मेरे वो मेरे ऑफ़िस में जितने भी जो ए सी है फ्रिज है और जितने भी बोर्ड्स हैं उन्हें सभी को मुझे ठीक करवाना था तो आप मुझे बता दीजिए कि कितना क्या होंगा मेरे ऑफ़िस में टेन रूम्स हैं

हाँ यस मैम एक हॉल में भी है एक बड़ा और पर्सनल रूम्स में भी है और लाइटिंग्स का भी मुझे दिखाना है और फ़ैन वैन सब कुछ ऑलमोस्ट सब नो मैम वो आप आप देख लीजिएगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा किसी को भिजवा दीजिएगा और फिर उसका हाँ मैम सब कुछ चेंज करना है सब कुछ हाँ हाँ आप तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं थोड़ा कम करिए मैम एकाध रूम हो तो कोई बात हो न टेन रूम्स हैं हम भी थोड़ा ज़्यादा करवा रहे तो आप थोड़ा बहुत तो करिए न कम

थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए अच्छा ठीक है मैम तो आप कब तक का भेज देंगे अपने वर्कर्स को ठीक है तो आप कल भेज दीजिएगा कल मॉर्निंग आप जब तक कर दीजिए लेकिन मुझे जल्द से जल्द करवा दीजिए ये कम से कम पाँच छः दिनों में एक हफ़्ते में मैम

ठीक है मैम हूँ ओके मैम ठीक है थैंक यू हाँ हाँ मैम आपके नम्बर पर भेज़ दूँगी जी हाँ